उधमपुर च ऐजुकेशन दी ऑपर्चूनटी ते बड़ी ऐ लेकिन ऐ ते सिटी बिच गै ते जे ग्रां च जाओ ते बिल्कुल जीरो होई जंदी ऐ कि जे उत्थै स्टाफ नीं होंदा शॉर्टेज ऐ स्टाफ दी ऐजुकेशन कुत्थां दा थ्होनी स्टाफ दी शार्टेज ऐ दूर दराज स्कूल न उत्थैं पुज्जी नीं सकदे लोक आंदे नीं ऐ शार्टेज ऐ बड़ी शार्टेज ऐ जां ते सिटी बिच गै जैदा ऐजुकेशन ऐ बाहर ते ऐ नीं ऐ ग्रां च बड़ी घट्ट ऐ साढ़ै डूडू बसंतगढ जियां होईया साढ़े बच्चे बी चाह्दें न कि ओह् अच्छी ऐजुकेशन लैन ओह्दे आस्तै स्टाफ दा होना ब़ड़ा जरूरी ऐ जियां प्राईम्री स्कूल न उत्थै दो त्रै टीचर होने चाहिदे मिडल स्कूल न ते त्रै टीचरें केह् पढ़ाना फिर डवैलमैंट कुत्थां होनी जेह्डे सिटी च नज़दीक स्कूल न हर स्कूल च पंदरां पंदरां टीचर न जित्थै बीह् पं' ज्जी बच्चे न उत्थ ते पंज टीचर न उत्थैं साढै ग्रां जित्थै सौ सौ बच्चें न इक जां दो टीचर न एह्दी बजह ने साढ़ा ऐजुकेशन दा सिस्टम ऐ जेह्ड़ा बड़ा डाउन ऐ उधमपुर डिस्ट्रक्ट च खासकर ग्रां च ग्रां च बड़ी खसता हालत ऐ

स्टाफ दी वजह् कन्ने स्टाफ दी बड़ी कमी ऐ पूरा स्टाफ नीं ऐ टैन प्लस टू हायर स्कैंडरी स्कूल उत्थैं लैक्चरार् दी बड़ी शार्टेज ऐ उत्थै मैथ साईंस दे नीं ऐ न ते ऐजुकेशन कुत्थां दा होनी मैथ दा टीचर लैक्चरार्र नीं होना प्रॉपर ऐजुकेशन दा नीं होना पोलटिकल दा नीं होना जां इंगलिश दा नीं होना कुत्थुआं दा थ्होनी साढ़े बच्चें गी गोरमैंट उत्थैं गै लांदी जित्थैं नज़दीक न टीचर जां लैक्चरार्र जां कोई बी चाह्दां जे में सिटी च गै रवां ते ग्रां च कोई आइयै राजी नीं ऐ गोरमैंट गी चाहिदा कि जे जैदा कोला जैदा टीचर जेह्डे ग्रां च होन ग्रां च ना कोई अकैडमी दा सिस्टम ऐ ना कोई प्राईवेट स्कूल बी नीं ऐ जित्थै कोई

वोकेशनल ते ऐ गै नीं ऐ न ग्रां च उधमपुर डिस्ट्रक्ट हैडकुआटर च न उत्थैं केह् करने आबादी ग्रां च जैदा ऐ साढ़े बच्चे बी चाह्ंदे कि अस प्रौफैशनली कुछ बनचै इंजनिरिंग करचै डिगरी कॉलेज खुल्ले दे ऐ हुंदे च स्टाफ ते ऐ गै नीं ऐ पूरा सब्जैक्ट कुछ नीं मिलदा फिज़कल ऐक्टिविटीज़ नीं होंदी सिर्फ नां दे स्कूल न गोरमैंट दी चाहिदा कि उत्थैं जैदा कौला जैदा टीचर गी लाया जाए हर स्कूल च पूरी स्ट्रैंथ होनी चाहिदी प्राईम्री स्कूल च दो टीचर होन मिडल स्कूल च पूरा स्टाफ होए हैडमास्टरै समेत हा ई स्कूल च बी मास्टर ग्रेड टीचर होन एह् नीं होऐ कि कि तिन चार गै टीचर होन ते बाकि पोस्टां वेकेंट होन हर स्कूल च पैह्लैं ते साढ़ा बेसिकस गै नीं ऐ सिस्टम फिर अग्गै किश टीचर दी कमी ऐ टीचर फुल होङन ते अच्छी ऐजुकेशन थ्होनी जित्थै ढाई सौ बच्चा होग उत्थैं त्रै टीचर उनै केह् केह् पढाना बच्चें गी सम्भालना उनें जां ऐ जुकेशन देनी उनें साढ़े इत्थै कोचिंग सैंटर डिस्ट्रक्ट हैडकुआटर गै न इंटैंस जेह्ड़े कोई बी प्रौफैशनली ऐंट्रैसं होंदा ओह्दे च बी साढै बच्चे पिच्छै रेही जंदे कि जे साढ़ै इत्थैं कोचिंग सैंटर खास नीं ऐ न दो गै कोचिंग सैंटर न ओह् बी उधमपुर हैडकुआटर ऐ गोरमैंट गी चाहिदा कि कम से कम हर तसील ब्लॉक हैडकुआटर च बी कोचिंग सैंटर रक्खने चाहिदे तां गै साढ़े बच्चे इस कम्पिटीशन च अग्गै सलैक्ट होन

प्रोफैश नली करन

इंजिनयर बनन डाक्टर बनन साढ़े बच्चे ओह्दे आस्तै एंट्रेंस कुआलीफाई करना पौंदा ओह् साढ़े बच्चें च पैह्लैं गै बेसिकस च गै नीं होंदा ऐ कुआलीफाई गै नीं करी सकदे इन्ना कम्पिटीशन गै नी लड़ी सकदे कि जे स्टेट कार्डर च गै होंदा ऐ स्टेट कम्पिटीशन होंदा ऐ कोचिंग क्लासेस बी नीं साढ़ै लगदियां साढ़े बच्चे बड़े

पिच्छै रेही जंदे जियां साढा ग्रां गै उधमपुर च किन्ना गै सिटी ऐ जां रामनगर च किन्ना गै सिटी ऐ ओह्दे बच्चे उधमपुर जां चनैनी जाई सकदे बड़े ब्लॉक न बड़ियां तसीलां न लाटी तसील ऐ रामनगर बसंतगढ तसील ऐ एह् बड़ा पिछड़ा इलाका ऐ इत्थै ना गै रोड दी कोई खास कनैक्टिविटी ऐ रोड दी बड़ी बुरी खसता हालत ऐ

सिंगल रोड़ ऐ डबल रोड़ नीं ऐ सिंगल रोड़ बी कोई ढंग दे नीं ऐ न ठीक सिस्टम कन्नै नीं चलदे ऐ न अस चाह्न्ने कि रोड बी डबल होन साढ़े ऐजुकेशन दा सटैन्डर्ड बी बधै कि हर बंदा हर टीचर जां लैक्चरार जां प्रोफैसर जां कोई बी ऐ ओह् अपनी डयूटी उप्पर औन डयूटी ते सारे करदे न लेकिन स्टाफ लांदे गै नीं ऐ न लाङन तां गै उनें औना गै औना चाहे ओह् खनेड गै होग पूरियां पोस्टां फिलअप होनी चाहिदियां होर साढ़े बी बच्चे अच्छी ऐजुकेशन हासिल करी सकै अगर स्टाफ गै नीं होग ते उनें केह् पढना अगर टैन प्लस टू सिर्फ लाई लेदा अगर साईंस दा गै कोई टीचर नीं होग जां मैथ दा गै लैक्चरार नीं होग ते उनें कुथुआं दा सिक्खना कुस दे शा सिक्खना साढ़ै डिगरी कॉलेज बी ऐ लेकिन बी ऐ लेकिन ओह् बी स्टंडर्ड दा नीं ऐ स्टंडर्ड दा ऐ लेकिन ओह् बंदा लांदे गै नीं ऐ एह् ऐ कि टॉप होना चाहिदा पूरा हर सबजैक्ट बच्चे गी अपनी मर्ज़ी कन्नै थ्होना चाहिदा एह् नीं ऐ कि इक लैता ते ओह् ऐ नीं ते बच्चें केह् करना फिर मैथ दे साईंस दे लैक्चरार्र ते प्रौफैसर केह् बनना जे मैथ जां साईंस दा प्रोफैसर नीं होग गाईडंस प्रापर गाईडंस चाहिदी ऐजुकेशन दा सिटम ताईंआ बधी सकदा जे स्टाफ पूरा होग हर फील्ड च हर सबजैक्ट च पूरा स्टाफ होग स्टाफ दा होना बड़ा जरूरी ऐ गोरमैंट गी चाहिदा कि जैदा कोला जैदा पोस्टां क्रियेट करो जित्थै खाली न जित्थैं खत्म होई दी नीं जिनें स्कूलें इक इक इक पोस्टां न फिर उत्थैं सौ दो सौ दो सौ बच्चां होंदा ते दो टीचर कियां बच्चे सम्भालने क्लासां कियां लानियां हर स्कूल पोस्ट क्रियेट करो मेरे स्कूल च जेह्ड़े उत्थै मास्टर ग्रेड दी पोस्टां क्रियेट करो कुछ होना चाहिदा सब प्रोफैशनली बी स्कूल होने चाहिदे इंसिटयूट होने चाहिदे तां जे लोक तां चाह्दें न कि जे प्राईवेट गै स्कूल गी प्रैफ्रैंस दिंदे प्राईवेट क्यूंकि अकैडमी अच्छा पढ़ांदे साढे गोरमैंट न ओह् बी अच्छा पढ़ांदे स्टाफ होना चाहिदा स्टाफ पूरा होना चहिदा प्राइवेट प्राईवेट स्कूल बिच बच्चे पाना हर बंदा चाह्ंदा कि ओह्दे बच्चे प्राईवेट पढ़न साढ़ी बैकवर्डनैस दी बजह् कन्नै डूडू बसंत गढ़ बिचैं कोई बी ऐसा स्कूल नीं ऐ जित्थै अपने बच्चे गी